اُتر پردیش میں پہلے مینوفیکچرنگ پہلے ایسے ہوتی تھی کہ پہلے پان کی دُکانیں بہت تھیں لوگ پان کھاتے تھے لوگ پان کا بزنیس کرتے تھے حقّے تھے حقّے پینے کے لیے لوگ آتے تھے حقّہ بزنیس ہوتا تھا اب مینوفیکچرنگ کے حساب سے جیسے اب ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے جیسے اب پہلے سے اب اُتر پردیش کافی ڈیویلپ ہو گیا الیکٹریکل حقّے آ گیے ہیں کافی ساری سروس آ گئی ہیں کوریر سروس آ گئی ہے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز آ گئی ہیں اِس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں اُن کو فائدہ ملتا ہے اور یہاں پر کوریر سروس بھی بہت اچھی ہو گئی ہے کو کوریر لوگ کوریر کرتے ہیں ایک دوسرے کو سامان پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا اب جیسے کہ اُتر پردیش میں بہت سے ڈیویلپ ہو دے اُتر پردیش پہلے سے کافی ڈیویلپ ہو گیا ہے یہاں پہ بہت ساری انڈسٹریز آ چکی ہیں جس کے لیے لوگ جہاں پہ لوگ کام کرتے جاتے ہیں پہلے کچھ نہیں تھا پہلے چھوٹا موٹے کام ہوتے تھے اب بہت زیادہ بڑے بڑے کام ہونے لگے ہیں اِسی سے اُتر پردیش فیمس